फसल को वैसे अधिकतर मैं मंडी में ही बेचता हूँ जब पेपर में भाव पढ़ता हूँ तो भाव अच्छे आए हैं तब मैं अपने फसल लेकर तो लेकर चल पड़ता हूँ कि आज भाव अच्छे चल रहे हैं अभी और कुछ फसल रोक भी लेता हूँ जैसे मैंने सुना है कि अगर मंडी में ज़्यादा भाव है आज तो वहाँ जाकर बेच देता हूँ कई बार ऐसा भी होता है कि फसल के भाव पता नहीं लगते हैं और एकाएक पैसे की आवश्यकता बढ़ जाती है तो जो भाव बाज़ार के व्यापारी हैं बिचौलिया लोग हैं उनको मैं अपनी फसल बेच देता हूँ और उनसे अपना पैसा जो है वह ले लेता हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फसल ऐसे होती है जैसे कि आलू है अब होता क्या है कि भाव कम है और सनडे की समस्या भी रहती है तो जो सरकारी जो होते हैं कोल्ड स्टॉरेज वहाँ पर मैं अपने फसल रख देता हूँ और जब भाव बढ़ते हैं तो भाव आने पर में निकाल देता हूँ ऐसे मैं जो सोयाबीन और यह है यह तो वैसे अधिकतर में जो धान मंडी है इनमें ही ज़्यादा बेचता हूँ जिससे कि जो पेमेंट है वह अपने खाते में कुछ समय में वह वापस मुझे प्राप्त हो जाए और इसीलिए मैं अधिकतर जो है सरकार को ही ज़्यादा अफॉर्ड करता हूँ कि जो सब्ज़ी मंडी में ज़्यादा मेरा जो सब्ज़ी जो है वहाँ वहाँ पर जितना सब्ज़ी मंडी में जो सुबह सुबह लगती है तो वहाँ पर भाव अच्छे मिलते हैं क्यों वहाँ बोली लगती है बोलियों के कारण अगर कोई व्यापारी जो चले आते हैं वह सही दाम पर जो बेचनेवाले होते हैं उनको दिलवा देते हैं और मुझे भी मेरे सब्ज़ी के सही भाव मिल जाते हैं ऐसे करके मैं जो मेरे जितनी फसलें हैं सभी प्रकार की उनको बाज़ार में और धान मंडी में और व्यापारी को बेचता रहता हूँ और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे लहसुन के भाव है और यहाँ अपने प्रदेश में कम और बाहर में ज़्यादा है मैं वहाँ ले जाता हूँ अपने निजी साधन जो मुझे लोग रहते हैं आसपास के जिनके पास ट्रक लेते हैं तो उनको मैं दे देता हूँ और बाहर जाकर बेच देता हूँ